हम हिन्दी भाषा बोलने वाले हिन्दी को ही समझते हैं और हिन्दी ही बोलते हैं और हमारे यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं और दिवाली होली और तीज नवरात्रि दशहरा सब मनाए जाते हैं लोग होली पर गुजिया बनाते हैं गुलाल खेलते हैं और सब परिवार में एक दूसरे को कलर लगाते हैं रंग लगाते हैं चिप्स पापड़ सब बनाते हैं खिलाते हैं सबको और हमारे यहाँ दिवाली भी अच्छे से मनाई जाती है दिए दिए लेते हैं औ पूजा पाठ करते हैं दिए जलाते हैं रंगोली बनाते हैं और पटाखे उटाखे फोड़ते हैं हम लोग और मिठाई लाते हैं औ खाना अच्छा अच्छा बनाते हैं सब लोग मिल बाँट के खाते हैं और हमारे यहाँ नवरात्रि मनाई जाती है नौ दुर्गा माँ की पूजा होती है मूर्तियाँ बैठती हैं दशहारा मनाया जाता है रावण को जलाया जाता है और राम सीता लक्ष्मण बनाते हैं हम लोग लड़ाई करते हैं और पूजा होती है और नौ दिन तक हम लोग व्रत रहते हैं अच्छे से मनाते हैं और हमारे यहाँ दशहरा भी मनाया जाता है और बैसाखी मनाई जाती है और